आं दाखालि मोनसे बाजाराव दासबिन बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं नायाखै न'आव लाबोनानैसो गाज्रि नुफैबाय ओमफ्राय दा आहा सलिलाना जालाना खम लस जाबाय दाना आहा आलु बिगुर सामब्राम बिगुर बानलु थेन्था गारनोबा दाखोर गारनो होन्नानैसो लाबोदोंमोन हाथाइयाबो गोजान दाना सोलाइ हैफिन जालाबो खोन्था हरफिन जालाबो दाना आं मा खालामबावनांगौ आंहा लस जाबाय आंना दासबिना मोजां नङा नै दाना आं अबावहाइ गारबाव नांगौ नाय रोङासै आङो दाना हनै दाना सोलिला आंहा फैसा बेखार जाबाय